हैलो मैम मुझे मैं ग्लोरियस ब्यूटी पार्लर में कॉल लगाई हूँ क्या मैं उनके मैनेजर से बात कर रही हूँ जी मैम मेरी सिस्टर की शादी पड़ी है तो मुझे ब्राइडल मेकअप करवाना है तो आप बता सकते हैं किस टाइप के ब्राइडल्स मेकअस मेकअप है कितने पैकेज हैं क्या है तो एक हफ़्ते बाद ही मैम डेट मैम सोलह ओके मैम यस मैम मैम लाइट मेकअप चाहिए और स्किन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े प्रॉब्लम ना हो बाद में ओके मैम मेकअप मैम करा दें ओके मैम तो कितना मतलब अमाउंट होगा ओके मैम ओके मैम मैम डिस्काउंट इस्काउंट चल रहा है और उसके अलावा ब्राइडल के अलावा किसी और का नहीं कर सकती और मैम नॉर्मल पर्सन का अमाउंट बता सकती हो जो नॉर्मल लोग है उनको नॉर्मल मेकअप कराना है नेचुरल मेकअप तो उनका कितना अमाउंट लग सकता है ओके मैम थैंक यू मैम